हॅलो कोण उलयता आं आं आं खंयच्यान उलयता तूं आवळी आवळी म्हळ्यार हांगा सर न्ही खोतीगांव खोतीगांव खोतिगांव खोतीगांव म्हळ्या आवळे कशें येवप ते हांगा आनी कितले शी रेंव जाय तुका चार गाडी चार गाडये आं स्लॅपा घालपा दोनी जाय आं दोनी रेंव म्हळ्यार तुका मात्शें आतां

आं आनी रेंव बी मेळ्ळे न्हू म्हणटगीर सादारण ते तीस हजार अशें एक गाडये आसतले परवडटले तुका की पय हय आमी सगळे अशीच घालता दिसांनी घालता अशी पयस आसल्यार

ना तुगे मेन रोडार बी जालें न्हू तांबो रोडार बी जाले कितें हय म्हळ्यार ते तुगे लेबर कशें भरता तेचेर आसा गाडी कळ्ळें तुका न्हू हांव कमी करपा जाताय बी अशें सांगोशन तुका हय किद्या लेबर रेट लेबल रेट आसा न्हू ते भरपा बी खूब पयशे काडट गो हय प्लस भाडे धरून ते मागीर आमकां अशें कांय उरना ते रेंवेचेर पूण आमी लोकांक जाय म्हणटगीर घालता

हय हय गाडी सारकी लागता न्हू सायटीर आ आ तूं आसतले न्हू घरा कडेन तूं दाखोवपाक आं आं मागीर केन्ना घालूं तुका हांव तुका फोन करतां पयली किद्याक डेली भरपा मेळना कळ्ळें न्हू किद्या हांव सुद्दां आसलो ती काडली मेळपा जाय त्या भाशेन कित्याक वड्यानी हाडटा न्हू ती न्हंयतल्यान हय हांव गाडी गाडी भरली की तुगे नंबर आसा न्हू म्हजे कडेन हांव तुका फोन करता ओके बरें